जि'यां के अजकल दी जेह्ड़ी जैनरेशन ऐ इ'नें गी डोगरी सखाना बड़ी गै जरूरी ऐ जि'यां अज कल दी जैनरेशन आखदी नेईं भाई असें डोगरी नेई बोलनी ऐ की जे असें इंग्लिश अजकल दा जमाना गै इंग्लिश बोलनी हिंदी बोलनी उ'ऐ बच्चे जेह्ड़े ऐ कि अग्गें तरक्की करी सकदे बट ऐसी कोई गल्ल निं ऐ जेह्ड़े अस जम्मू दे लोक ऐ असें ई जम्मू दे लोकें ई डोगरी जैदा बोलनी औनी चाहिदी ते अग्गें जि'यां हून अस आखदे कि नेईं भाई कुतै जाना पवै तां इंग्लिश च इंटरव्यू देना की मतलब अजकल जेह्ड़े इंटरव्यू होंदे ओह् बी डोगरी च बी होंदे ऐन ते जि'यां साढ़े लोकें ई पता निं ऐ साढ़े लोकें ई पता ई निं ऐ अस ओह् सोचदे कि डोगरी मतलब की इक इ'यां ई लैंग्वेज ऐ की अस नेईं बोल्ली सकदे पर जेह्ड़ी अजकल दी जैनरेशन ऐ उ'नें ई डोगरी बोलना आनी साढ़े पराने जेह्ड़े बजुर्ग हे ओह् बी डोगरी बोलदे हे कि इद्धर पैह्लें जि'यां अस मतलब कि डोगरी साढ़ी मात्र भाशा ऐ ते जेह्ड़ी इंग्लिश ऐ ओह् मतलब कि पैह्लें अंग्रेज आए दे हे उ'नें शुरू कीती दी अंग्रेजी भाशा ते जेल्लै अंग्रेज ते चली गे बट उं'दी जेह्ड़ी भाशा ऐ जेह्ड़ी लैंग्वेज ऐ ओह् जेह्ड़ी भाशा ऐ ओह् उ'नें जम्मू च छोड़ी गे ते असें ई जेह्ड़ी इंग्लिश मतलब की जेह्ड़ी इंग्लिश ते हिंदी ऐ एह् असें घट्ट बोलनी चाहिदी ते जेह्ड़ी अपनी जेह्ड़ी मात्तर भाशा जेह्ड़ी साढ़ी अपनी डोगरी ऐ इसी जैदा कोला म्हत्तव देना चाहिदा कि एह् उप्पर मतलब कि जैदा लोक डोगरी बोलन ते अजकल लोक मतलब कि अजकल जेह्ड़ी जैनरेशन ऐ ओह् इ'यै सोचदी कि डोगरी मतलब कि इक इ'यां आम भाशा होई एई डोगरी नेईं बोलनी डोगरी कन्नै बंदे दी बेज्जती होंदी अजकल ते ऐसी कोई ओह् निं ऐ की डोगरी बोलने कन्नै सगुआं सारे लोक आखदे हां भाई डोगरी इक मात्तर भाशा जेह्ड़ी ओह् साढ़ी शैल डोगरी ऐ ते इंग्लिश अजकल जेह्ड़े दिक्खे मतलब जेह्ड़ी अजकल खास साढ़ी ओह् सिक्खी सिक्खियै मतलब कि बोलदे जेह्ड़ी साढ़ी अपनी मात्तर भाशा होंदी डोगरी ते ओह् साह्नूं बोलनी चाहिदी कि साढ़ी डोगरी जेह्ड़ी ओह् बड़ी मिट्ठी डोगरी ऐ जम्मू दे जेह्ड़े लोक न खास लोक न जेह्ड़े जैदा पढ़े लिखे बी हैन ओह् बी डोगरी गी बोलदे जि'यां हून साढ़े पीऐम गै न पी ऐम्म न जेह्ड़े साढ़े मोदी जी न ओह् बी जेल्लै जम्मू औंदे ओह् बी डोगरी बिच ई गल्लां करदे डोगरी च ई अपना भाशन दिंदे ते अस लोकें ई बी डोगरी बोलनी चाहिदी डोगरी असें ई मतलब कि जैदा बधानी चाहिदी